यह कॉल मैं अपनी यात्रा को सुखद करने के लिए कर रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि मैंने जिस ड्राइवर के माध्यम से अपनी पिछली यात्रा तय करी थी मैं उसे फिर से अपने साथ दूसरी यात्रा पर ले जाना चाहता हूँ मेरा उसके साथ अनुभव काफ़ी अच्छा रहा है उस ने मेरे साथ अच् से बर्ताव किया है तथा उसके द्वारा सभी गए निर्देशों का पालन करने की वजह से मेरी यात्रा सुख और मंगलमयी रही है इस लिए मैं चाहता हूँ कि मैं उसके ही द्वारा अपनी यात्रा फिर से करूँ इस लिए मैं चाहता हूँ कि आपकी कंपनी मुझे उस ड्राइवर के बारे में जानकारी दे जिससे मैंने पिछली अपनी यात्रा करवाई है और मैं चाहता हूँ कि मेरी अगली यात्रा में भी वह ही मेरा ड्राइवर रहे